जोंनि बाथौ दोरोमावथ' फोरबोखौ जोङो मोनबा फालिनाय जायो बेखौ जों गासिबो बाथौ धोरोमारिफोरा मिथिखायो खिन्थु जोंनि बाथौ धोरोमाव जोङो धोरोमनि फोरबोफोर जायोब्ला जोंहा मिरामिस जानाय होननाय मोनसे थायो आरो न' मिरामिस माने जों बेदर ना जायै बेगेलजों मिरामिसखौ जों जाजोबखायोआनो गासिबो खिन्थु मंगलबाराव जोङो बाथौ धोरोमाव जेबो ना बेदर जानाय हुदा गैया आरो ना उम फोरबोआ जोङा मोनबा नालाय बैसागो फोरबोआव जोङो बैसागोआव जोङो फास्ट सैथ मासनि जोबथा सानखालि जोंहा मोसौ थुखैनाय होन्नाय मोनसे दङो बेयाव जोङो बायदिसिना बर'नि मैगं थाइगं जोङो हाग्रा बंग्रायाव गासै मैगं खांथुमनानै एक स' एकथा होन्नाय जोंहा मोनसे मैगं खायो आरो जोङो ना बिथनि आरो माने एक स' एखथा बिथनि जोङो मैगं खानानै बेखौ जोङो बोसोरसेनि थाखै जोङो मुलि बायदि बाहायनानै जायो जोङो थारमानि बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा बा जोंनि दोरोम बाथौ दोरोमनि मानसिफोरा गासिबो मोथिखायो थारमानि बे बैसागो फोरबोआवनो जोङो एक स' एकथानि मेगं बिथनि जानानै जोङो ओरैनो बोसोरसेनि बेरामनि थाखाय जोङो जाखानानै लानायबादि जायोनो आरो बे बैसागुवावसो दै माबा सैथ मासनि जोबथायाव आमफाय से फोरबो खालिलाय जोङो जुदि जोंनि उम दोरोमावथ' ने जानाय माने फोरबो फालिनायाव आरो ना जुदि मंगलनि बागै जोंहा बेलेग बार गोलैबा जोङो जायो आरो न' जोंनि मैगंफोराथ' बहुत थायो फोरबोआव माने बैसागुवावथ' बेखौ जाबायानो ओमफ्राय जेथोआव आरो जोङा फिथाइ सामथाइ जानाय मोनसे दङ ओह जेथोआव मानि आमथि फोरबो होनना बुङो जों इखौ आमथि फोरबोआव जोंहा फिथाइ सामथाइ जायो जिमानखिनि फिथाइ सामथाइ दङ जोङो बेखौ जोङो जागोरना लाखासै बाउनाय नेम दङमोननो आरो नाथाय दानिया फिथाइ सामथाइयाथ' आवगाय आवगाय मोनग्रोयो नालाय बेनिखायनो बाउनायनि सिगांनो थारमानि जाग्रोनाय बिसा जायो आरो जोंनिया थेवबो बे फोरबोआव जोङो फिथाइ सामथाइखौ बाउथारो आरो न' जिमानखिनि फिथाइ सामथाइ जोङो जोङो बे जेथ मासाव जोङो बावो आरो बे जेथो फुजा जायैबाय बैसाग जेथ फुजा जायआ आसार मास थांलायगोन ओरैनो ओमफाय आरो बिदिनो काति फोरबो फैगोन किति फोरबोआवबो जोङा माखासे जोङा माइनाव बरायनाय दोङो बेयावबो जोङो बिदिनो बायदिसिना फ्रसाद बायदि आरजखौ जोङो बेबायदिनो जानायबो जायो आरो बिथिं जोंहा आघोन थाबाय ओंखाम गोरलै जानाय दिनथाबा बेयावबो जोङो बायदिसिना संनाय बायदि जायो आरो जोङा अनो अनबा जोङो नौवन जानाय होनना बुङो दे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ जोङो नमन जानाय होनना बुङो बेयावथ जोङो ओरैबायदि सङो मानि अनला खारै संगोन ना संगोन बेदर सङो बायदिसिना मेगं आरो मोन्नै मोनथाम माने बेखौ बाउनाय हिसाबै जानाय सिगां जोङो बेखौ बाउग्रोयो आरो न' ओंखाम गोरलैजों माइनाव फुजा होग्रोनाय बायदि आरो ओंखाम गोरलै जागोरबाय बिदिनो जोङो फोरबोफोराव जोङो फोरबोआवल' जाया जेनेबा फालिनाय दङ फोरबोआवबो जोङो बांसिनाथ' जोंनि मिरामिस जायो होमबाबो जोंहा जानायफोरा मोजां मोजाङानो जायो जोङो मागोआवबो जोङो बेबायदिनो फिथा सौराइ जायो ओंखाम मेगं जायो ओरैनो दुब्लियाव जोङो मा होनो बेखौ खाना जानाय होनना बुङो बा बेलागुराव जोङो न' लुनानै हराव जोङो खाना जानानै बेबायदिनो फिथाइ साम फिथा लारु बायदिसिना बनायनानै जोङो दुब्लिफोराव जायो बे जोंहा मागो फोरबोआव गोलैबाय जोंहा फिथा जानाय अनासि एनथाब लारु लावदुम फिथा सौराइ बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सावनाय दङो मागोआव जानाय जायो आरो न' बेबो फोरबोआ मागो फोरबोआव जायो जोङो फिथाफोरखौ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो मोनबा फरबयाव जोंहा बिराथ बेलेग बेलेग जाग्रा थायो आरो न' फोरबोदों फोरबोदों जोङो गोरोब गोरोब बबे फोरबोआव मा जायो बोथोरजों गोरोबलायनानै जायो आरो न' थाइजौ खान्थाल जानायाव थाइजौ खान्थाल जाबाय बबे बोथोराव मा फिथाइ जायो बेखौनो जायो आरो न' बेफोर फोरबोदों सोमोन्दो गैयै बायदि जोंहा जानाय मुवाफोरा जेनेबा फोरबो लाना फोरबो बेबायदिनोथ' सोलिलांबाय थायो गासिबो मिथियो बेखौ न' फोरबोआव मा जायो बेखौ जोङो गासिबो मिथिखायो काति फोरबोआवबो बेबायदिनो जोङो फुजा फाथाल होबाय नखराव आलारि फोजोंनानै जोङो फुल प्रसाद बेबायदिनो बाउनानै न' न' गिदिंलाना जोङो गासै प्रसाद जालायो ओह काति फोरबोआव बयनिबो न'वाव थांनानै बेबायदिनो इसि इसि जायो आरो न' ओमफाय आरो बे आघोन फोरबोआवथ' जोङो जेनेबा फुजा होखांनानै जोङो जोङो नौवनाव नौकर जानांगोन होनना बुङो नालाय बे नौकरावबो गिदिंनानै जोङो ओंखाम जायो आरो जोंनिया गासियावबो थांलायनानै ओंखाम जायो आरो गिबियावनो जोङो जेनेबा फुजा होनानै बे सेखा खदाल नांगाल बेफोरखौ बाउग्रोयो बाउनानै बेफोरखौ जोङो मोन्थोर हिसाबैसो आवरायलांनानै गथ' सासे फज'यो आरो जेनेबा न' ओमफ्राय एक लहा लहा लहा मानि बेनो आरो न' जोङो आबाद मावना जाहाथे माबा मोनसे थायो बेफोरखौ लानानै फुजा फाथाल होनानै जेनेबा मानसि सासे माबानानै जा हायो आरो न' जेनेबा मोनसे ओन्थोराव लायो दे जोङो दैलाङाव खानस्रि जावफ्लांदोंबा सस्रमा जावफ्लांदोंबा एम्फौ एनला बुथारफ्लांदोंबा बेखौ निमाहा होनानै दिनै जोङो नोंनो बाउग्रोबाय बा नोंनो जाहोग्रोबाय होननानै खासिजों खदालखौ थें थें थें बुनानै ओरैनो जाबाय आरो न' फास गिबि ओंखाम आरो बियो बेनि उनाव ओमफाय जायनो फैयो बेनोनो खुरना होयो जाय जाफैयो बेनोनो होनाय जायो आरो मानि बेबायदिनो गिदिं गिदिंनो नौकर जानाय जायो आरो ओंखामखौ नौवनाव नौकर जायो आरो ना बेखिनियानो